वर्तमान में मेरा फ़ेवरेट जो गायक है वो तो ना अरिजीत सिंह है क्या स्टाइल है गाना गाने की आवाज तो बहुत ही प्यारी है अभी हाल ही में जरा हटके जरा बचके में उन्होंने गाया गाना कितना प्यारा गाना सबको पसंद आया और बहुत हिट हुआ वो गाना था तू है तू मुझे फ़िर और क्या चाहिये तू है तू मुझे फ़िर और क्या चाहिये इसकी धुन बहुत प्यारी है